हिकु चित्रकार ठहण लाइ ॾाढी महिनत करिणी पवंदी आहे असांखे असांखे तरह तरह जा चित्रकार ठहणा पवंदा आहिनि सभिनि सां पहिरियों त असांखे पेंसिल ई पकड़ण न ईंदी हुई जॾहिं असां स्टार्टिंग कंदा हुयासीं असांखे पतो ई न हूंदो हो स्केचिंग छा थींदी आहे त असांखे कोई बि ड्रॉइंग ॾेई छॾींदा हुआ त असां खे उहा तक न ठाहिणु ईंदी हुई असांखे पेंसिलूं तक पकड़णु न ईंदियूं की कीअं पेंसिल पकड़बी आहे उन खे असां खे सिखिणो पवंदो आहे असां बेस्ट स्केच वटि ट्रेनिंग करियूं उते असां सिखी ईंदा हुयासीं उन खे बि सेखारण में अगरि बेस्ट ट्रे स्केचर ठहणो आहे यानि चित्रकार ठहणो आहे त हुन में असां खे छह सत महीना आराम सां ठहण में लॻी वेंदो आहे और उन ई जेकी स्केचिंग जी पेंसिलूं ईंदी आहिनि जेकी पेंसिल अलॻि अलॻि प्रकारनि जी ईंदी आहिनि ॾह सत अठ पेंसिलूं आराम सां ईंदी आहिनि पहिरियों त वन बी ईंदी आहे पोइ टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी एट बी टेन बी इअं ऐं जीअं वधीक नंबर हूंदो आहे हूंअं ई हूअ पेंसिल बि मोटी हूंदी आहे उन ई नुक मोटी हूंदी आहे टेन बी जी ॾाढी मोटी नुक हूंदी आहे उन खां पोइ सिक्स बी जी उन खां घटि हूंदी आहे इअं धीरे धीरे हुन ई नुक घटि थींदी वेंदी आहे ऐं जेकी वन बी हूंदी आहे उहा ॾाढी पतली हूंदी आहे त पहिरियों असांखे जेको ठाराहींदी आहे कोई बि पिचर ठाराहींदी आहे त उहा पहिरियों वन बी सां ठाराहींदी आहे पोइ उन खां पोइ वरी उन जे मथां जेका डार्क चीज़ कराइणी आहे उन जे मथां टू बी हलाइणी आहे ऐं जेको आऊट लाइन करिणी हूंदी आहे उन जे मथां टेन बी या एट बी हलराइणी आहे इअं असांखे मोटी मोटी इअं किथे पतली किथे यूज़ करिणी आहे किथे मोटी यूज़ करिणी आहे उहा पाण ॿुधाईंदा आहिनि ऐं पहिरियों पहिरियों त मेन असां खे नंढा नंढा चीज़ूं ॾींदा आहिनि जीअं त फ्रूट्स सेखारींदा फ्रूट्स में ई असांखे जीअं हिकु एप्पल ई ठाहिणु सेखारींदा आहिनि न त ॾाढी दिक़त थी वेंदी आहे त उन में बि यानि ॾाढी मिस्टेक्स वग़ैरह निकिरंदी आहिनि त हिन करे ॾाढी मिस्टेक्स निकिरंदी आहिनि उन खां पोइ धीरे धीरे अॻिते वधाईंदी आहे पोइ उन खे सुधाराईंदी आहे वरी इन खां पोइ मैंगो ॾींदी आहे मैंगो खां पोइ वरी उन खां पोइ सभु फल ठाराहींदी आहे सभु फल ठाराहे छॾि त पोइ जग ठाराहींदी आहे कोई गुलदस्तो ठाराहींदी आहे कॾहिं कुझु कॾहिं मछली कॾहिं इअं ऐं इन खां पोइ धीरे धीरे अगरि असां उहो बि सिखी वेंदा आहियूं त पोइ उन खां पोइ हथ सेखारींदी आहे नकु सेखारींदी आहे कीअं ठाहिबो आहे और मुंहं कीअं सिखार ठाहिबो आहे वार कीअं ठाहिबा आहिनि हथ कीअं ठाहिबा आहिनि पेर कीअं ठाहिबा आहिनि उहो सभु सेखारींदी आहे अगरि उहो बि असांखे अची थो वञे त उन खां पोइ माण्हू ठाहिणु सेखारींदी आहे अगरि उहो बि अची थो वञे त पोइ तस्वीर वग़ैरह ठाहिणु सेखारींदी आहे इअं ई असां धीरे धीरे बेस्ट चित चित्रकार ठहणु सिखी वेंदा आहियूं ऐं उअं ई सुठो सुठो असां चित्रकार ठहणु सिखी वेंदा जेका माण्हू कोचिंग न कंदा आहिनि जेका स्केचिंग सिखण जा वेंदा ई न आहिनि किॾे त उहे ॾाढी मुश्किल तरीक़े सां उहो चित्रकार ठही पाईंदा आहिनि ॾाढो यानि उन खे पेंसिल तक पकिड़े न पाईंदा आहिनि उन हीअ ई ग़लतियूं वेंदियूं आहिनि की य यानि अगरि उहे न वञनि यानि सिखणु त उन ई ॾाढी सारी मिस्टेक वेंदी आहिनि इन जे कारणु चवंदा आहिनि पहिरियों त सिखी अचो स्के स्केचिंग वग़ैरह चित्रकार ठहण लाइ पहिरियों असां खे सिखिणो पवंदो आहे ट्रेनिंग वठिणी पवंदी आहे छह सत महीना मां बि हिकु चित्रकार आहियां बट मां बि यानि पहिरियों सिखणु वयमि छह सत महीना मां उते सिखी करे उन खां पोइ ई मां ड्रॉइंग सिखणु यानि ठाहिणु चालू कयमि और स्केचिंग़ ठाहिण चालू कयमि तॾहिं वञी का मां अॻिते वधी करे चित्रकार ठही पाई आहियां मां बि ॾाढी महिनत कई हुई धीरे धीरे करे स्केच ठाहिणु लॻी हुयमि हिकु हिकु ॾींहं में हिकु स्केच ठाहे वठंदी हुयमि त इअं करे धीरे धीरे चित्रकार आराम सां ठही वयसि